मुंहिंजो ऑडर ॾाढो डिले थी वियो आहे जंहिंजे करे मां हुनखे कैंसिल करणु चाहियां थो तव्हां कृपा करे हुनखे कैंसिल कयो छो जो काफ़ी लेट थी वियो आहे इनकरे मूंखे न हलंदो तव्हां बाक़ी मुंहिंजा अमाउंट पाणि जमा रखो त मां ॿिए टाइम ते कुझु न कुझु वठी छॾींदुसि